हमर सभसँ प्रिये खेल कबड्डी छी हम हमेशा कबड्डी बहुत दूर दूर तक देखै लए जाइत छी एखन तक हम अपना गामोमे बच्चा सभकेँ हमेशा कहै छियै कबड्डी खेलै लऽ आओर हमरा ओहिठाम तऽ कृष्णाष्टमी होइत छै ओहिमे हम कबड्डीके प्रतियोगिता करबाबै छियै आओर भरि भरि दिन ओहिमे बच्चा सभकेँ लअ कऽ ओकरा सभ सङ्गे एक गाम दू गाम चारि गाम घुमि कऽ सभ जगहसँ कबड्डीके खेलाड़ीकेँ जमा करै छियै आओर कृष्णाष्टमीमे ओकर प्रतियोगितो होइत छै आओर हमसभ ओहिमे दसटा टीमकेँ आनिकऽ ओकरा

बहुत समय दऽ कऽ चूँकि हमरा कबड्डी खेल बहुत नीक लागैए बच्चा सभ जे कबड्डी खेलाइ छै ओ हमरा बहुत नीक लागैए बच्चेसँ हम कबड्डी देखै लए बहुत दूर दूर तक जाइत रहिए आओर कबड्डी अपनसे शरीरसँ खेलैवला खेल छियै आओर दाँव पैञ्चके खेल छियै हमरा बहुत सुन्दर लागैए